मोबाईल खो गया है आपको कहाँ खो गया है दरभंगा कहाँ खो गया आपका

वो कंप्लेन लिखा जाएगा जी उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा और मोबाईल कौन सा मोबाईल था कोन सा सि सिम था वो बताइए जो उसको बंद कर देंगे हम

कहाँ खो गया मोबाईल आपका यह बस में या बाहर त हो जाएगा कंप्लेन लिखा जाएगा उसके बाद उस कंप्लेन को हम आगे बढ़ते हैं संचार से आपका मोबाईल मिल जाना म होगा तो मिल जाएगा जैसे आपका मोबाईल एम आई का था क्या था नम्बर उसका कम्प नम्बर भी बताइए उसका कंप्लेन हम लिखेंगे उस प्रकार से मोबाईल को हम ब्लॉक करेंगे ना विवों का था नम्बर क्या था उस नम्बर का हिसाब से ही मोबाईल बंद होगा आपका और कंप्लेन आपको हम लिख रहे हैं कंप्लेन लिख देंगे आप आवेदन लिख थाना पर आ कर आवेदन दीजिए उसके बाद कुछ होगा हाँ जी हाँ ठीक है आप आवेदन थाना पर आ कर दीजिए उसके बादे होगा बात बढ़ेगा आइए आइए होगा कुछ आवेदन आवेदन दीजिएगा उस प्रकार से हम मोबाईल को बंद करेंगे ठीक है लापरवाही मत कीजिएगा लापरवाही कीजिएगा तो फिर नहीं मिलेगा आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी थाना पर आइए और कंप्लेन लिखाइए आपको मोबाईल मिल जाएगा आप टाइम से आइए हम रुकेंगे नहीं तो हमको फिर हमको आगे भी ड्यूटी है और तब आप तब चले जाएंगे तो फिर नहीं मिल पाएंगे आपको आपको जितना बोला आप बारह बजे तक मेरे पास थाना पर पहुँच जाइए बारह बजे तक पहुँच जाइएगा तो आपका कंप्लेन हम लिख कर बढ़ा ठीक है आप टाइम से आइए उसके बाद हम को कंप्लेन लिख कर हम आगे चले जाएंगे फिर हमको आगे ड्यूटी भी है